यदि आप मुझसे पूछें कि क्या मुझे अपना बनाया खाना पसंद है तो हाँ मुझे अपना बनाया खाना बहुत पसंद है मुझे खाना बनाने का एक शौक है और एक शौक के रूप में लेने के लिए इसे मेरी मम्मी ने मुझे प्रेरित किया वह हमेशा मुझे बताती कि खाना किस तरह से बनाना चाहिए खाने में मसाला कितना डालना चाहिए मिर्च कितनी डालनी चाहिए एवं कब तक पकाना चाहिए मुझे सारी बातें बताती थीं जिससे मुझे खाना पकाने में और आनंद आने लगा और मैं खाना अच्छा बनाने लगी और मुझे अपना खाना बनाया हुआ बहुत पसंद आने लगा घर में भी सभी को पसंद आता था खाना बहुत ही आनंद के साथ बनाती थीं मैं और मुझसे पूछें कि मैं दूसरों को रेसिपीस कैसे सिखाऊँ तो जैसे मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया था की उसमें मसाला कितना डालना चाहिए मिर्च कितनी डालनी चाहिए नमक या फिर उसे कितने टाइम तक पकाना चाहिए तो मैं दूसरों को भी यही निर्देशित करूँ और बताते जाऊँ कि कैसे पकाते हैं कितना चीज़ डालते हैं तो इससे वो अच्छे से सीख पाएंगे कि खाना कैसे बना सकते हैं और इससे खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है तो मैं जैसी मेरी मम्मी मुझे सिखाती थीं बिल्कुल वैसे ही उन्हें सीखाना चाहूंगी और मुझे ऐसा लगता है की ऐसा सिखाना उनके लिए भी असर कारक होगा और उनसे भी खाना अच्छा ही बनेगा जैसे मैं बनाना सीखी वैसे वो भी बनाना सीख जाएंगे